आमी आतां सद्द्या मेर्शेत आसा मेर्शे रस्त्याचे काम चालू आसा ट्रेफीक जाल्ले जॅम आसा म्हणून मातशे आमी लेट पावतले आमी आमचे रूट प्लॅन केल्लेत आसता पूण ट्रेफीक जॅम जाल्ले आनी आमी टायमार पावना न्हू आगो नोटीस काडपाचे किदें आसता हें किदें सोपन पडटा गो आमकां रस्त्याचें कांय हें ट्रॅफीक जॅम जाल्लें आसतलें म्हणून फोटींग उलोवपाचे हितून कामूच ना मुगो ती बस बेगीन येयली आसतली सो ते खंय ट्रॅफीक जॅम मेळो नासतले म्हणून ती टायमार पावली न्हू फोटींग उलोवपाचें हितून कांयच ना आतांचेर पयलाय मुगो ट्रेफीक कितले जेम आसता ते तुका कळपाक जाय मुगो सादी गोश्ट आं आतां हे ते हेचेर कितें उलोवपाचें आमी कितें गो करूं शकता ट्रॅफीक जॅम जाल्यार खंयचे रस्ते किदें आनीक हजार रस्त्या येवपाक तुमचे कडे पावपा आं एकूत रस्तो आसता न्हू हें तुजें प्रोब्लेम तुवें सोल्व करपाक जाय न्हू बस लेट पावता म्हाका तुवें भाड्याची गाडी करून वचपाक जाय आतां तूं तशें उलयता म्हणून म्हाका उलोवचें पडलें न्हू तुजे कडे बरें तशेंच तूं कंप्लेन घालूच ते तुमी तूं ऑफिसाचे म म ऑफिसरचे हे आसता ऑफिसर पळय तेंचे कडेन तूं उलय आनी कितें तें पळय आमी कांय करूं शकना म्हाजी ड्युटी हांव करतां च आगो चल तूंय बीन चल कंप्लेन करना आनीक कोणायकू सांग हय चल वच